भॼण जे वक़्ति पाण खे अंग्रेजी गाना ऐं हिंदी गाना ॿु अन ॿुधणु ईंदा आहिनि अगरि हिंदी गाना अगरि पाण कनि में लॻाए करे हिंदी गाना अंग्रेजी गाना ॿुधंदा आहियूं त पंहिंजे भॼ भॼंदा आहियूं त पंहिंजो ध्यानु ॿिए किथे कोन वेंदो आहे ऐं ईअं ई अगरि पाण गाना न हलाईंदा आहियूं त भॼण महिल बि पंहिंजे दिमाग़ में कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हियू ईंदियूं आहिनि छा आहे छा न पाण अॻियां जी सोचींदा रहींदा आहियूं त चइण जो मतिलब ई आहे की भॼण महिल अगरि जेतिरियूं अंग्रेजी गाना ऐं हिंदी गाना पाण हलाए रखंदासीं ओतिरो पंहिंजे लाइ सही आहे पंहिंजो ध्यानु ॿिए किथे कोन भटिकंदो त भॼण जे भॼन सां पंहिंजो शरीर बि मजबूत थींदो गाना ॿुधण सां पंहिंजो मन बि सुठो रहंदो ऐं गाना ॿुधण सां पंहिंजो ध्यानु ॿिए किथे कोन रहंदो त भॼण महिल पाण खे गाना सुठा हलाइणा खपिजनि अंग्रेजी गाना ऐं हिंदी गाना पाण ॿुधंदा आहियूं पंहिंजे लाइक़ु सही आहे छो की भॼन सां छो की गाना ॿुधण सां पाण खे पतो पईंदो आहे गाननि जे बारे में तरह तरह जूं फिल्मुनि जे बारे में पतो पईंदो आहे ऐं गाना ॿुधणु भॼण महिल गाना ॿुधणु सुठी ॻाल्हि आहे अंग्रेजी गाना हिंदी गाना पाण खे ॿुधणु खपिजनि छो की पंहिंजो ध्यानु ॿिए किथे कोन वेंदो आहे